جی ہاں میں نے ایک بار فاسٹ ڈرائیونگ کا بھی تجربہ لیا ہے اور گیمنگ چیلنج میں بھی حصہ لیا ہے فاسٹ ڈرائیونگ کا تجربہ اس وقت تھا جب میں اپنے کچھ کلوز دوستوں کے ساتھ ایک لمبی ڈرائیو پر گیا تھا ہم لوگ ہائیوے پر تھے رات کا وقت تھا ٹریفک کافی کم تھی تو میں نے سوچا تھوڑا اسپیڈ ٹیسٹ کر لیتے ہیں جب میں نے تیز گاڑی چلائی تو پہلے تو تھوڑا ڈر لگا کیونکہ نارمل روز کے ڈرائیونگ سے بہت فرق تھا لیکن پھر دھیرے دھیرے کانفیڈینس آیا اور مزہ بھی آنے لگا ہوا تیز سی ہوا تیز چہرے سے ٹکرا بھی رہی تھی اور دل میں ایکسائٹمنٹ بھی تھی لیکن اس کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی کا بھی احساس تھا ایک اگر تھوڑا سا بھی غلط ہوا تو نقصان ہو سکتا تھا اسی لیے میں نے زیادہ دیر تک فاسٹ نہیں چلائی اور اسپیڈ واپس نارمل کر دی اس تجربے سے یہ سیکھا کہ تھرل ٹھیک ہے لیکن سیفٹی سب سے زیادہ ضروری ہے گیمنگ چیلنج کا بھی تجربہ کافی انٹریسٹنگ تھا میں نے ایک بار آنلائن ٹورنامنٹ جوائن کیا جہاں دوسرے پلیئر بھی کمپٹیشن کر رہے تھے گیم اسٹریٹجی والا تھا جہاں ٹیم بنانی پڑتی تھی اور پلان بھی کرنا پڑتا تھا شروع میں گیم ٹف لگا ہر طرف سے لوگ اٹیک کر رہے تھے لیکن جب میں نے ٹیم کے ساتھ مل کر کھیلا پرفارمنس امپروو ہوئی ہر روز میں ہر راؤنڈ میں میں مزے سے آتا تھا کبھی ہارتے تھے تو کبھی مل کے بیٹھ کے ڈسکس کرتے تھے کیا بہتر ہو سکتا ہے جب جیتے تھے تو ٹیم بھی خوشی کا ٹیم میں بھی خوشی کا ماحول تھا یہ تجربہ مجھے ٹیم ورک اور پیشنس سے کا مطلب سمجھا گیا تو دونوں تجربے فاسٹ ڈرائیونگ اور گیمنگ چیلنج میرے لیے یادگار تھا دونوں سے بھی مزہ آیا اور کچھ سیکھنے کو بھی ملا شکریہ